आमीं गांवांत खेळ म्हणल्यार कब्बडी खो खो लंगडी हे खेळ खेळटात बारीक आस्तनाच्यान आमीं लोगोऱ्यो तशेंच एटी गना हाताचो खेळ हे सगळे आमीं खेळटात त्या टायमार आमकां खूब मजा येताली आतां जेन्ना हळू हळू वाडलीं पळय तेन्ना क्रिकेट हो खेळ खेळपाक लागलीं तशेंच फुटबॉल हें खेळपाक लागले हॉक्की बेजबॉल हेवूय बी खेळ खेळपाक लागलें आमचे गांवटी खेळ म्हणल्यार लंगडी लोगोऱ्यो आनी थू मीट हे आमचे चडांत चड गांवांतलो लोक खेळ खेळटात आमची ही संस्क्रा संस्कृताय दवरपा खातीर आमीं हें सदांच खेळ खेळूंक

आमीं आमच्या पारंपारीक खेळांक केन्नाच पयस करपाचें ना आमीं जो पर्यंत जल्मा आयला तो पर्यंत आमीं आसा तो पर्यंत हेच खेळ खेळत रावपाक जाय देव बरें करूं